دنیا بھر میں انسانوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں اور مسائل ہیں جو معاشرتی ترقی اور فلاح کے لیے اہم ہیں ان مسائل پر بات کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اس مضمون میں ہم کچھ اہم معاشرتی مسائل پر غور کریں گے اور ان کے حل کے لیے ممکنہ تجاویز پیش کریں گے تعلیم کی اہمیت تعلیم ہر معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے جب افراد کو بہتر تعلیم ملتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے معاشرتی معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں تعلیم انسانوں کی سوچنے سمجھنے اور زندگی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تعلیمی نظام کی بہت ساری مشکلات ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت زار نے نجی اداروں کی بڑھتی ہوئی فیسیں اور تعلیمی معیار کا فرق ان مسائل میں شامل ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کو تعلیمی اصطلاحات کی ضرورت ہے جہاں نصاب کی بہتری اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی اداروں میں سرمایہ کار کی جائے غربت اور معاشی عدم مساوات غربت ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر کے تمام ترقی پذیر ممالک میں پایا جاتا ہے پاکستان میں بھی غریب عوام کا ایک بڑا حصہ ہے جو بنیادی ضروریات سے جیسے کھانا پینے پانی اور صحت کی سہولتوں سے محروم ہے معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کو بہتر منصوبے بندی کرنے کی ضرورت ہے سرمایہ کاری کے صحیح جگہ پر توجہ مرکوز کرنا اور چھوٹے کاروبار کو فروغ دینا ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے صحت کی سہولتیں صحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے مگر بد قسمتی سے پاکستان میں صحت کی سہولتیں کمزور ہیں عوامی اسپتالوں کی حالت بدتر ہے اور نجی اسپتالوں میں علاج کی قیمتی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس کے حل کے لیے عوامی اسپتالوں کو بہتر بنانا اور صحت کی بنیاد سہولتوں کو ہر شخص تک پہنچانا ضروری ہے حکومت کو صحت کے نظام میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے اور عوامی سطح پرآگہی پیدا کرنی چاہیے کہ صحت کا خیال کیسے رکھا جائے خواتین کے حقوق پاکستان میں خواتین کو بھی ابھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے جیسے کہ گھریلو تشدد کم عمری کی شادی اور تعلیم کے مواقع کی کمی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں قانونی اصطلاحات کی ضرورت ہے اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانے کی خواتین کو تعلیم و صحت اور روزگاری کے مسائل مواقع فراہم کرنے سے نہ صرف ان کی زندگی بہتر ہوگی بلکہ پورا معاشرہ ترقی کرے گا ماحولیات تبدیلی ماحولیاتی تبدیلی ایک عالم عالمی مسئلہ بن چکا ہے جس کا اثر ہر ملک پر پڑ رہا ہے پاکستان میں ماحولیتی آلودگی اور جنگلات کی کٹائی کے مسائل سنگین ہے ان مسائل کے حل کے لیے حکومت کو اقتدامات اٹھائی